उत्तर प्रदेश में बहुत से भी विद्वान आते हैं रामलीला रामलीला राम सीता मईया और कृष्ण हनुमान रामलीला होता है जब रामलीला आता है तो लंका हरण सीता हरण के यही सब होता है इसमें रामलीला बहुत पब्लिक देखता है उसके बाद में जब रामलीला होता है तो पब्लिक बहुत जाकर उसमें देखने के लिए बहुत सुंदर दिखता है भगवान का लीला है उसमें मिलता है सन गुण मिलता है दुख तो होता है सुख दुख का सबकुछ भजन होता है इसमें रामलीला में राम जी का कहानी मिलता है इसमें सुनने का सब कुछ मिलता है अच्छा अच्छा भजन सुनने को मिलता है पुरुफ़ मिलता है लीला होता है कभी कभी राम लीला में कभी सीत सीता धरण राम करते हैं धनुष तोड़ते हैं और लंका में करते हैं अपन फर्स्ट क्लास का लीला अपना सुनाते हैं दिखाते हैं आजकल पब्लिक थोड़ा अपना झूम झामकर देखती है अपना सुंदर से बैठकर भगवान का लीला अपरंपार हैं दिखाते हैं अपना सब कुछ अपना भजन और बिरहा लोग बहुत से बहुत पब्लिक आता है लोग सिर्फ़ बिरहा सुनने के लिए एक से एक पब्लिक आती है उसमें पब्लिक दो दो तीन तीन घंटा पूरी पूरी रात रात भर के अपना पब्लिक कांड होता है भजन होता है कांड बहुत से होता है लोग बिरहा गायक गाते हैं एक से एक कांड एक से एक कांड गाते हैं उसमें कांड गाते हैं कभी रामलीला कांड गाते थे भगवान का गाते थे गाते हैं कभी कांड गा लेते हैं उस दिन कार्गिल का शहीद लोगों का कांड गाते हैं हम क़व्वाली गाते हैं भक्ति भजन सब लीन रहते हैं लोक बिरहा गायक लोग अपना एक से एक गायक गाते हैं गाना अपना दो दो पूरी रात तक के सुनते हैं गायक पब्लिक अपना सुन गुण श्री राम शांति बना कर अपना बिरहा अपना एकदम शांति से सुनते हैं कोई हल्ला न खिल्ला कुछ नहीं कहते हैं बहुत बढ़िया से सुनते हैं कोई न बोलता है न कोई चालता है अपना बिरहा अपना गायक अपना गा रहा है गाना तेरी गा रहा है भर रहा है अपना सुनता है भजन होता है उसमें पब्लिक यही बोलती है कभी लोकगीत गा दो भक्ति देश भक्ति गाना गा दो कभी कुछ गा दो कभी कभी नाच नाच होता है मंडली नाच होता है उसमें एक से एक गाना मिलता है गायक नचनियाँ नाचती हैं जब लौंडा नाचते हैं उसमें एक से एक गाना पर नाचते हैं कभी कुछ करते हैं कभी गाना गाते हैं कभी कौनों गाना गाते हैं उसमें डांस करती हैं कभी उसमें कुछ करती हैं डांस करती हैं कभी ड्रामा उसमें दिखाते हैं दिखाते हैं सब जोकर मिलते हैं उसमें पब्लिक बहुत से बहुत अपना सुनते हैं करते हैं अपना बढ़िया से सुनता है अपना पब्लिक यही ताली बजाते हैं कभी कुछ हँसते हैं कभी बोलते हैं कभी यही में गाते हैं कभी शोर मचाते हैं एक से एक गाना भक्ति गाना होता है भोजपुरी गाना होता है इस समय भोजपुरी गाना एक से एक चल रहा है उसमें नाचने मंडली नाच में एक से एक गाना चल रहा है उसमें पब्लिक बहुत ख़ुश है उत्तर प्रदेश का गाना बहुत सूरी माना गया है यू पी का एक से एक गाना फ़र्स्ट क्लास का अपना पब्लिक देखता है अब देश में अपना भोजपुरी गाना मंडली मंडली नाच होती है इसमें गाना ग पब्लिक माँगती है एक से एक गाना गाओ हेई गाना गाओ हाओ गाना गाओ यही सब गाना में होता है उसमें अपना भगवान की जय अपना पब्लिक